بہت سارے مقامی تحفظ اور ماحولیاتی اقدامات ایسے ہیں جو لکھنؤ ضلع میں بہت زیادہ اہم ہیں ان اقدامات کو بہت سارے چیلنجز اور بہت ساری کامیابیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان ساری چیزوں نے ضلع کے قدرتی وسائل اور ایکو سسٹم کو بہت زیادہ متاثر کر دیا ہے ہمارے علاقے کے ماحول کی دیکھ بھال عام طور پر ان ساری چیزوں سے کی جاتی ہے جیسے کہ یہاں پر پولیس اسٹیشن قائم کئے جاتے ہیں لوگوں کے لیے ہاسپٹل کا انتظام کیا جاتا ہے بہت سارے قدرتی وسائل ہوتے ہیں اور بہت سارے چیلنجز بھی ہیں لیکن ان سب کے باوجود ہمارے یہاں پر بہت ساری کمیاں بھی محسوس کی جاتی ہیں اور بہت سارے ایسے ذرائع بھی ہیں جن کی کمی محسوس کی جاتی ہے جس کے لیے ہم لوگوں کو یا پھر ہماری حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں بہتری لائی جا سکے تاکہ یہ معاشرہ ان سارے مسائل کا جو سامنا کرنا پر رہا ہے ان ساری چیزوں سے وہ محفوظ ہو سکیں